जानवर जे छै बड़दके जे छै से लोक रखै छै खेत जोतयके लेल किसानके खेतीके मूल्य छलैए पहिने बड़द हरके खुट्टापर रहै छलै एखन जे छै से आब ओ चीज कम भऽ गेलैए महीँस सेहो जे छै से महीँसके लेल जे छै से ओकरा बढ़िआँसँ राखी महीँस जे छै से बढ़िआँ दूध दैत छियै ठंडा मौसममे गरमी मौसममे जे छै से महीँसके जे छै से व्यवस्थासँ नीक राखी जे ओकर तबियत खराब नहि होइ ठंडाके लेल अहाँ अपने घूर लगा देल करियौ घ घरक मुँहपर जे घर गरमायल रहतै तऽ बच्चाके ठंडा नहि लगतै या महीँसके ठंडा नहि लगतै ठंडा अगर लागि जाइए तऽ ओकरा मिट्ठाके कनिक देल करियौ जे मिट्ठा जे छै से खेलासँ देह गर्म रहै छै तऽ महीँसके भी सही दूध भी देत आओर अपनेके महीँसके जे छै से तबियत ठीक रहतै गायके जे छै गाएओके आइ काल्हि लोक सभसँ ज्यादा गाय पालयके कोशिश करैत छथिन दूधके लेल गाए जे छै महीँससँ ज्यादा दूध दै छियै ओहिलेल जे छै से सभ गाएके रखै छथिन गाएमे जर्सी गाए जे छै ओकरामे कनिक ज्यादा छै ओकरा देखभाल करऽ पड़ै छै जर्सी गाएके जे छै से पंखा घरमे लगबियौ ओकर थरि जे छै से साफ सुथड़ा रखियौ तऽ जर्सी गाएके बढ़िआँ छै दूध भी जे छै से बढ़िआँ ओ दै छै एक एक टा जर्सी गाए जे छै बीस बीस लीटर पचीस पचीस लीटर दूध दै छियै तऽ अपनेके ओकरा मेन्टेनेंसमे भी जे छै से भीर नहि पड़ै छै आदमीके चारामे भी ओकरा सहयोग भऽ जाइ छै ज्यादासँ ज्यादा दूध दऽ आओर ओ जे छै से अपने गुजारा कऽ सकै छी मालजाल बकरीके जेना छै तऽ बकरी जे छै से सेहो नीक छै बकरीके छै से रखियौ एखन बाहरवला बकरीसभ भी एलैए जे अपना गाम घरमे भी जे छै सेहो लोग रखै छै ओहिसँ बढ़िआँ जे छै से ओकर बढ़िआँसँ बढ़िआँ राजस्थानी बकरी जे छै से पालयके कोशिश कऽ रहल छै एखन ओसभ जे छै से बढ़िआँसँ बढ़िआँ फायदामन्द छै आ एक बेरमे तीन गो चारि गो बच्चा दैत छै ओकर एक एकटा खस्सी जे छै से अपनेके चारि चारि पाँच पाँच दस दस हजारमे एकटा खस्सी बिकाइ छै तऽ इएहसभ छै मालजालके जे छै से बढ़िआँसँ बढ़िआँ व्यवस्था अहाँ टाइमसँ जे छै से ओकर खुअबियौ पियबियौ चारा जे छै से अपना करू खेतमे जे छै से लोक सुजान करैत छै जनेर करैत छै ईसभ जे ओकरा देबै आओर टाइमसँ ओकरा खुएबै ठीक रहतै